हाऔ हेज रियासी डिस्टिक्ट चेंजड ओबर दा एयर परटीकुलरली ओवर इटस इकानमी एंड इन्फरास्ट्रक्चर वट फैक्टर हेव कंट्री दीज चैंजीस एंड हाऔ हैव दी इंपक्टीड दी लाइफस आफ दी पिपल हू लिव देयर हां इकनामिक डिब्लपमेंट इंफरास्ट्रक्चर सोशल चेंज इंमपेक्ट आन रेजीडेस अच्छा ते जेहडी रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐ समें दे कन्नै कन्नै ओह् असें दिक्खेआ कि सच गै बडी चेंज होई ऐ अपने इकानमी दे इंफरास्ट्रक्चर गी लेइयै जियां कि अस दिक्खी सकने आं जगह जगह इटंरनेट क्नेकटीविटी दिती जारदी ऐ घरे घरे दे बाहर रोड रोड दे कन्नै कन्नै लाइनां बिछा दियां ना केबल बिछा दी ऐ बाई फाई ते तारा बिछा दियां ना ओहदे आस्ते अस दिक्खने हर ग्रां गी हर कस्बे गी जेहड़ा ऐ रोड दी कनेक्टीविटी दिती जारदी उसी रोड गी हाईवे कन्नै जोड़ेआ जारदा ऐ पक्के पक्के पेढियां पक्कियां सिडकां ना ओह् बनाइयां जारदियां ना ते अस दिक्खी सकने आं जि'यां कि स्कूल बी जगह जगह हर जगह लोक बना दे हायर सकैंडरी बना दे ते कुदै प्राइमरी बना दा कुतै मिडल स्कूल बना दा ते पैह्लें इक रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बिच हास्पिटल होंदा हा निक्का जेहा रियासी बजार दे बिच हून ओह् थोह्ड़ा शिप्ट होई गेआ तुआहीं थोह्ड़ा बिजयपुर साइड घर बल्लियां साइड गेआ ते अज्ज उद्धर बडा बड्डा हस्पताल बनी चुके दा ऐ जित्थै तुस आखगे जि'यां दिखगा उसी त्रै बिल्डिगां ना ट्रिप्पल स्टोरी तिन्नों विल्डिंगां ना ओहदे बाद बी हून होर बना दी ऐ इक विलंडग ते मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्ना ज्यादा डिवैल्प्ड होआ दा दे जि'यां कि तुसें गी पता होना कि रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐ ते रियासी डिस्टिक्ट दे बिच वर्ल्ड दा हाईऐस्ट रेलवे ब्रिज बना दा ऐ कोरी रेलवे ब्रिज जेहड़ा ऐफल टावर कोला बी उच्चा ऐ ते इंडिया दा फस्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बी इद्धर ही रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच गै बने दा ग्रांऽ मोड़ बिच्च अंजी खड्ड जिसी आखदे ते इंनफ्रास्टक्चर दे मामले गी में आखना कि रियासी इक ऐ जेहड़ा अलग उंचाई उप्पर ऐ अलग मुकाम छूहा दा ऐ ते हास्पिटल बी तुस दिखगे तां बड़ा गै बधिया हास्पिटल बने दै इन्नी बड्डी बिल्डिंग इन्नी शैल बिल्डिंग बनी दी ऐ जेहदा कोई मतलब में आखना मकाबला नेईं ऐ ते इनंफ्रास्ट्रक्चर ते होई गेआ बाकी मेडिकल फैसीलिटी अच्छियां न ते ओहदे बाद जेहडी जि'यां इंटरनेट कनैक्टीविटी हर जगह इंटरनेट कनैक्टीविटी दिती जारदी ऐ फेसीलिटी सारी हर जगह ए टी एम बैंक खु'ल्ला दे न मतलब कि बंदे गी ज्यादा सफर नी करना पवै ज्यादा दौड़ भज्ज नेईं करनी पवै इस्सै गल्ला हर जगह हर सुविधा जेहड़ी ऐ हर बंदे गी हर घर हर कस्बे गी दित्ती जारदी ऐ ते ओहदे कच्छ कोल गै जेहड़ा कोई ए टी ऐम ओह् बी खोह्ला दे बैंक खोह्ला दे स्कूल खोह्ला दा ते हून जि'यां कि इत्थै रेलवे लाइन बी बिछा दी ऐ रेलवे होर साले गी इत्थै रेल बी ट्रेन बी चली पौनी ऐ इद्धरा श्रीनगर आह्ले पास्सै ते ओहदी बजह कन्नै बी इद्धर बड़ा ज्यादा डिवैलपमैंट जेहड़ी ऐ उस बजह कन्नै बी होआ दी ऐ ते जेहड़ा में आखना सब तूं बड्डा एहदा फैक्टर रेहा दा जेहड़ा काऱण रेहा दे जिसी मे आखना कि जेहड़ा गवर्नमैंट गी ऐहदे बिच जेहड़ा गवर्नमैंट ने अडजस्ट कीता बाकी जेहड़ा कंपनी जेहड़ी हैन आनियै इत्थै कम्म करा करदियां उंदा इक बड़ा बड्डा योगदान इत्थै रेहा दा ते एहदी बजह कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा इद्धर जेह्ड़ा अस दिक्खने आं इनवायरनमैंटल चेंज ते आरदी है ना पर जेल्लै कोई डिवल्पमेंट होंदी ते उसलै थोह्ड़ा जेहा ते सेक्रीफाइज ते मिगी करना पौंदा बट जेहड़ियां कम्पनियां इद्धर प्हाड कट्टा दियां टनल बना दियां ते ओह् बूह्टे शूह्टे बी में आखना उद्धर लगवा दियां न शायद बूह्टे शूह्टे शायद ला दे कि ओह् ज्यादा पलूशन नेई फैला ज्यादा पलूशन शलूशन होई गेआ् जेहड़ा ओह्दा ज्यादा ओह् नेईं बने ते रेजीडेंस उप्पर जेहड़े इत्थूे दे लोक ना उंदे उप्पर इंदा बड़ा अच्छा इमपैक्ट है कि लोकें गी नौकरियां थ्होइयां इत्थै जाॅब थ्होई बड़े बंदे ना बड़े सारे बंदे ना साढ़े इद्धरै दे जेहड़े इत्थै कम्म करा दे और बी ग्राएं दे डिस्टिक्ट दे बंदे इत्थै आह्निये कम्म करा दे उ'नेंगी रोजगार थ्होऐ दा अच्छी तनखाह लै दे ते अच्छा कमा दे ना ओह् अपने जेहडा फैंमली ऐ उनेंगी स्पोर्ट करा दे दे बडी अच्छी इकनामिक डिवैल्पमैंट इंनफ्रास्ट्राकचर डिवेल्पमेंट इत्थै होई दी ऐ जेहडा में आखना सब तूं बड़ा श्रेय जेहडा ओह् गवर्नमैंट गी जंदा ऐ बी जे पी सरकार गी जंदा ऐ क्योकि उ'नें इक पिछड़े बर्ग पिछड़़ा जेहड़ा ऐरिया उसी उ'नें इक मतलब कि अहम भूमिका दित्ती ऐ इसी ते बड़ा ज्यादा इदे गित्तै मतलब कि सोचेआ जि'यां हून साढ़े श्राइन ऐ ते माता बैष्णो देवी उत्थै ते श्राइन बोर्ड ऐ उस ऐरिया दी ते इन्नी अच्छी डिवैल्पमेंट होई दी ऐ पर जेहका थोह्डा पिच्छे रियासी दा ऐरिया बकल खोडी साइड ऐ इसी इन्ना ध्यान नेईं दित्ता जंदा ऐ पर हून इद्धर बी बड़ा सारा जेहड़ा इनंफ्रास्ट्रकचर आएदा उनें इत्थै लिथियम दी जेहड़ियां माइनस निकलियां लिथियम माइनस जेहकी इंडिया दी सब तूं बडी लिथियम माइनस आखदे इद्धर सलाल बिच गै निकली ऐ उद्धर बी मिकी लगा दा थोह्ड़े चिरे गी कम्पनी शम्पनी कोई आइ जानियां ते इंनफ्रास्ट्रकचर में आखना बडा अच्छा इनंफ्रास्ट्राकचर जेहडा बनना ऐ माइनस च लग्गी जाना लोकें गी रोजगार थहोई जाना अच्छा खासा रोजगार लोकें गी इत्थै थ्होई जाना ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ बाकी में आखना जिन्ना इंफ्रास्ट्रकचर ते जिन्ना असें डिवैलपमेंट असें दिक्खी ऐ सोशल चीज असें दिक्खी ऐ कुछ पिछले कोई पंज छे सालें च में आखना इन्ना शायद असेंगी अज्ज धोड़ी नी दिक्खेआ ऐ ते एहदा सब तूं बड्डा श्रेय जेहड़ा गवर्नमैंट गी जंदा ऐ इस्सै कन्नै में अपनी गल्ल खत्म करोङ जय हिंद जय भारत